बे फरदेबोल फांखाया बिराद मोजां आङो बेखौ बायनानै जेबो आपसुस जानाय मोनाखै दामाबो आरो प्रदाक्तआबो मोननैबो गोरोबनाय मोनदों बे फांखाया फरदेबोल बे गावनिनो बेटारि दं बोखौ चार्ज होनो हायो आरो चार्ज होनायजों लोगोसे बेखौ चार्ज होनानैबो बाहायनो हायो फुल चार्ज आव बे सारि घण्टा थायो सारि घण्टायाव आङो आरामसे उनदुलांनो हायो आंना रुमा फांखाया गोजानाव आरो बिसिनाया एसे गोजानाव जायो बेनिखायनो आं फांखानि सिलिंनि फांखानि बारखौ मोना बेनिखायनो आं बे फरदेबोल फांखाखौ बायनो नांगौ जादोंमोन आरो आं बिखौ बायनानै गोजोननाय मोनदों दाम आरो प्रदाक्तजों मोजाङै मोजां गोरोबनाय जादों बाराबो जायाखै खम बो जायाखै बे फांखाया जेसेबां मुल्य एसेबांनो दाम होननाय जादों